جی میں نے اپنے گرو سے گانا سیکھا ہے کیونکہ میرا شوق ہے میرا ڈریم ہے کہ میں سنگر بنوں اس لیے سنگر ڈریم تبھی پورا ہوگا جب میں اپنے بڑے گرو سے گانا سیکھوں گی اور میں سیکھتی بھی ہوں صبح صبح گاتی بھی ہوں گنگناتی بھی ہوں آتے جاتے چلتے بیٹھتے گنگناتی رہتی ہوں تاکہ میں ایک سنگر بن سکوں اور سب سے فائدہ یہ ہے میرا میرا ماننا یہ ہے کہ ہم اپنے بڑے سے ہی استاد سے یا گرو سے کلاس لیں گانے کی کیونکہ وہ استاد اپنی اپنی شاگرد کو اچھے سے سکھاتے ہیں کیونکہ وہ سیکھ چکے ہوتے ہیں اس لیے بہت فائدہ ہے اور میں پارٹیسیپیٹ بھی کر چکی ہوں ایک بار دو بار میں پارٹیسیپیٹ بھی کیا ہے میں نے بٹ میں اس میں ونر نہیں رہی ہوں نہیں جیتی ہوں لیکن میں کوشش ضرور کروں گی کہ میں ایک سنگر بنوں